अपना त्योहार मनइली जा त्योहार में रहे रहेली जा रह रह के अपना खाना पीना जो है वो भी करना पड़ता है और शादी ब्याह जो होता है उसी शादी ब्याह में अपने मुसलमान के बच्चे में जो हम लोग में लगा हुआ है वही सब करते थे वा शादी है अच्छे से खाना पीना है उसमें जो बनता है वो खा पीते हैं वो सब जिसको खिलाते हैं जो हम लोग के अट जाता है नमक रोटी सब कुछ खिलाता पिलाता अउर शादी ब्याह भी अच्छे से होता है बाल बच्चे भी बढ़िया से रहते हैं पाँचों टाइम की नमाज़ ओवाज हम लोग में इस्तेमाल करा जाता है ओको उसको इस्तेमाल करना है सुबह शाम फिर एक बजे के फिर चार बजे के फिर आठ बजे रात तक जो हम लोग को आता है वो सब सब करते थे अपना इसमें अउर कुछ जो है जो बाल बच्चे हैं उसको शादी ब्याह जो होता है उसको भी हम लोग करते थे मुसलमान के भाई मुसलमान भाई हैं हम लोग और क्या करेंगे हाँ जो हम लोग को आता है वही सब करते हैं जो हम लोग के अथवा में है देश में लगा हुआ है हाँ उसी बारे में हाँ जो करना है उस लोग हम लोग करते हैं और जो हम लोग करता है वो सब करते थे और अच्छे से जो है हम लोग के अपना वो सब वही कर सकते हैं बाल बच्चे परिवार लेकर शादी ब्याह लड़की की शादी हो या लड़के के शादी है बच्चे के शादी हो कोई की भी शादी हो उसी शादी में हम लोग करते थे अपना जो हम लोग के मुसलमान के आदेश में जो लिखा था ओ भी कर रहे थे और क्या करेंगे हाँ जो आता है हम लोग को भाई वही करते थे

खाना पीना जो अड़ जाता है वो भी करते थे खाते नहाते थे जो हम लोग के भाई बंधु आते थे ओ लोगन को भी खिया खा खिलाते थे खिलाते नहवाते खाते इसी लोग में से चलता है जो हम लोग में चलता है मुसलमान भाई में यही सब हम लोग करते हैं हम लोग रोजे नमाज़ के सब भए सब बंद हैं सब कुछ काम वो लोग धंधा बंद कर ओल के अपना रोजा नमाज़ समा समा से जो अपना है समय निकालकर उसके सब काम अपना करते थे यही कुल काम है जो करेंगे वही लोग हम लोग के आता है वही लाेग हम लोग करते थे बाल बच्चे भी जो पढे़ लिखे हैं वो भी अपना पढ़ता है खाली दूध के बच्चे छोड़ के और सब कोई रोजा नमाज़ अपना रहता है उसमें सब बंद है संझा के जो अटता है नमक रोटी उसमें अपन खाता है नहाते हैं लोग बाल बच्चे परिवार लेकर सब कोई को लियाकर जे रोजा वाले हैं वो सब कोई दो चार पाँच लोग बैठकर अपने साथ रोजा ओजा खोलते हैं इस्तेमाल करते हैं और क्या करेंगे यही सब आता है हम लोग के यही सब हम लोग करते हैं भई मालिक के ऊपर वाले का जो देते हैं उसे जो अड़ जाता है वही के अपना खा नहाकर बिता लेते हैं जा थोड़ थाड़ जो ऊपर वाला मालिक देंगे उतना ही भाई अपने उतना ही विस्तार में सब लोग अपना ओतने ही में कर लेते थे

और क्या हम लोग आप बताएँगे